एक टा नीक खेल जे होइ छै ओकरा से लोकके प्रतिस्पर्धाके भावनाके सङ्ग सङ्ग विकासमे बहुत रास योगदान मिलै छै जइ से ओ अपन विकासके सङ्ग सङ्ग बहुत रास एहन एहन चीज कऽ सकैत छै जेकरा से कि खेलके माध्यम से रोजगारके मिल सकैत छै आओर महान खेलसँ नीक खेलके मतलब इएह भेल जेना क्रिकेटके हम देख सकैत छी या फुटबौलके देख सकैत छै क्रिकेटमे जे अहाँ एज ए क्रिकेटर जोइन करबै तऽ क्रिकेटर अहाँ जोइन करबै तऽ ओहि माध्यम से अहाँ अगर अहाँके नीक प्रदर्शन हेतै तऽ अहाँ ओहिमे आगू बढ़ैत जेबै अहाँ पहले जिला लेवल पर खेलबै एहिके बाद जिला स्तर से खेलैके बाद अहाँ राज्य स्तर से खेलबै राज्य स्तरमे अहाँके यदि नीक प्रदर्शन होयत तऽ अहाँके स्टेट स्तर पर स्टेट स्तर पर राज्य स्तर पर जँ अहाँके नीक प्रदर्शन हेतै तेकर बाद अहाँके देश स्तर पर भेजल जाइत आओर देश स्तर पर अहाँ नीक खेलैके बाद अहाँके इन्टरनेशनल लेवल पर अहाँके भेजल जाइत जाहिमे अहाँ भारतीय टीम से जुरिके देशके लेल खेल सकैत छी आ अपन नामके सङ्ग सङ्ग अपन नामके सङ्ग सङ्ग देशके नाम आगू बढ़ा सकैत छी आर एकरबाद एकरामे अहाँ पाइ भी कमा सकैत छी अहाँके रोजगारके सङ्ग सङ्ग अहाँ बहुत रास विकासमे योगदान दऽ सकैत छियै खेल सब खेल नीक होइ छै कोइ खेल नीक आ कोइ खेल बेजाए नहि होइ छै ताहि लए कहि सकैत छी कि खेल खेल होइत छै आर खेलके खेलके भावना से ही खेलना चाही खेलमे कोइ प्रतिद्वंद्वी नहि होइत छै खेल जा तक खेल रहै छै ता तक हम अहाँ एक टीमके रूपमे खेल सकैत छी आर एकरामे एक टा आओर होइ छै कि टीमके रूपमे जब हम अहाँ खेलैत छी तऽ एक विकास होइ छै आओर एक योजना बनाबैके शैलीके विकास होइत छै जइमे कि केना एक टीम वर्क करल जाए आओर टीमके माध्यम से केना आगू बढ़ल जाइत एकरामे बहुत मदद मिल सकैत छै इएह लऽके हम कहि सकैत छी कि जे खेल होइ छै ओ खेल होइ छै कोनो खेल नीक या कोनो बेजाए नै होइ छै